मेरे लिए कौन सा बर्ड वॉचिंग बुक करना अच्छा है इसे मैं जगह के हिसाब से तय करती हूँ जैसे मैं जब रात में जंगल में जाती हूँ तो उस के लिए मैं दूरबीन और स्पॉटिंग टॉर्च इत्यादि उपकरण यूज़ करती हूँ लेकिन अगर यही काम मुझे दिन में करना है या मैं अपने छत पर हूँ मुझे कुछ पक्षियों के गुज़रते हुए झुंड दिखते हैं तो मैं स्पॉटिंग स्कोप का यूज़ करती हूँ ऐसे अलग अलग जगह और अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग उपकरणों का चुनाव सही रहता है